जों गगा मोनबा बिदिनो हायजेंनि साहा लोङो आरो सौखा बरि जायो मुलि डक्टर नि बाहायालासेनो जोङो बे गामिनि मानसिफ्रा बेखौनो बाहायनानै थायो आरो थाव गुबै सुरुखोयो दै गुदुं सोमो बेजोंनो मोजां मोनो बारा जाथारबा आरो डक्टर नाव लांबाय बेनो जोंनि बाहायनाय गामिनि मानसिफोरनि गोदोनि बायदि गोदोनि समाव जोंहा डक्टर अजा गैयामोन बेफोरबादि दा जोङो बेफोरजोंनो सोलिनानै थानांगौ आरो